कलाएँ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बहुत सारी कलाएँ हैं जिनका ज़िक्र किया जाता है जैसे कि झाकियाँ झाकियाँ एक ऐसी झाकियाँ एक कला एक ऐसी कला है जिसमें शादियों व बहुत ही सारे इम्पॉर्टेन्ट फ़न्क्शनों में रोल प्ले करते हैं एवं नाटक करते हैं जैसे कि कृष्ण एवं राधा का नाटक करना और उनका रोल प्ले करके उनकी कहानी को विस्तार में समझाना जिससे कि लोगों को उनके बारे में पता चले और भजन कीर्तन करना भजन कीर्तन करते हैं जैसे कि माता का जगराता करना जिसमें कि लोग अपने संगीत की कलाओं का प्रदर्शन करते हुए माता का भजन कीर्तन करते हैं ऐसी बहुत सारी कलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि खेलकूद की कला खेलकूद खेलकूद की कला जैसे कबड्डी में कबड्डी में खेलना क्रिकेट खेलना और ऐसी बहुत सारी खेल का प्रदर्शन करना और अपने गाँव गाँव घर और अपने देश का नाम रोशन करना और ऐसी बहुत ऐसी कलाओं में आती है संगीत की कला संगीत की कला एक बेहद ही अच्छी कला है हम संग संगीत की कला का सबसे अच्छा ग्रामीण इक्ज़ाम्पल है भजन एवं भजन कीर्तन एवं भजन कीर्तन हम हम ग्रामीण लोग अपने फेस्टिवल्स और इम्पॉर्टेन्ट फन्क्शन्स में भजन कीर्तन करते हैं और अपने संगीत का प्रदर्शन करते हैं इसमें माता का जाग जागरण करना एवं अपनी शादियों में बिरहा का बिरहा का उपयोग करके लोगों को एन्टरटेन करना यह एक प्रकार की कला है जो कि हम ग्रामीण लोग प्रदर्शित करते हैं अपने फन्क्शनों शादियों और फेस्टिवलों में